बिजाब बाख्रि उन्दै समाव जेबो मिथियामोन जे बिजाब बाख्रिया माखौ होनो बेनिफ्राय लासै लासै सम बारबोनानै देरबोनायजों लोगोसे लासै लासै मिथिबोबाय जे बिजाब बाख्रिआ माखौ बुङो जाय जायगाफोराव बिजाबफोरखौ दोनथुमो बे जायगाखौनो बिजाब बाख्रि होनना बुङो बिनि बागै गिदिरफोरनिफ्राय माखासे नलेजबो मोनो माब्लाबा समाव मोनो माब्लाबा समाव मोना बिजाब बाख्रिआव गोबां रोखोमनि बिजाबफोर थायो गोबां सोदोबफोरनि गोबां लेंगुवेजफोरनि बिजाब बाख्रिफोर थायो खायफाया गेदेमा सुबुंफोरनि आरो खायफाया गियाननि खायफाया धोरोमनि गोबां रोखोमनि जायखौ बिजाब बाख्रिआव मोनजोबो बिजाब बाख्रिआव पार्सनेल बिजाबफोरबो थायो खायफाया गोबां लिरगिरिफोरा गोबां रोखोमनि गावसोरनि गोसोआव जा सानथाय फैयो जा गोसोआव सोरनोबा फोरमायनो गोनां खोथा बायदिफोरखौ बिजाबाव लिरनानै बिजाबनि महर होयो बिजाब बाख्रिफोराव गोबां रोखोमनि बिजाब थायो दाख्लै फरायनाय बिजाब बायदिब्ला मिमांनि सिमां बिजाब मिमांनि सिमां बिजाबा सोरनिबा नखरनि दाहाजों लोगोसे सोरनिबा गोसोनि साननाय सिमां मिजिंखौ फोरमायनाय बे बिजाबखौ फरायनानै माखासे समाजारि आरो माखासे नखर सामलायनायनि माखासे गियान मोननो हादों जे आरो बिदिनो माखासे गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि जिउ जारिमिन बिजाबखौ फरायोब्ला बिथांनि जोनोम जानायजेननायनिफ्राय लानानै बिथाङा मा मा मावबोदों मा फरायबोदों मा खालामबोदों मा लिरबोदों बेफोरनि बागै मिथिनाय आरो बिथाङा थैजासिम बिजाबैनो लिरनानै थैलांदों थैखांनायनि उनावबो बिथाङा बिजाब लिरनानै गोबां मुंदांखा जालांदों मुंदांखा जानायजों लोगोसे बिथाङा थैनानै थांदोंबाबो दिनै बिथांनि मुङा थरसे गोजों हाथरखि बायदि जोंनानै थानायखौ बिजाब बाख्रिनि गेजेराव बुक फरायनानै बिजाब फरायनानै मिथिनो मोनो जे बिथांनि मावनाय दांनाय गासैखौबो बिजाब बाख्रिआव लिरनानै दोननाया थिनानै दोननाय मोनसे बेसादफोर बायदि थिनानै दोननाय मोनसे सम्पति होननानै बुंब्लाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा मानोना बिजाबा बेसेबांबा बेसेन गोसा आरो बेसेबांबा गुन गोनां जाय बिजाबखौ फरायोबा गियानजों लोगोसे सोलोबो आरो थुलुंगाबो मोननो हायो बेफोरखौनो बिजाब बाख्रिआव मोननो हायो आंनि सिमांनि बिजाब होनोब्ला जाय बिजाबखौ आं फरायदों बे बिजाबखौ लानानै लिरनो आंबो थुलुंगा लादोंमोन नाथाय माखासे सम आरो सम आरो खाबुनि थाखाय बिजाबखौ दिहुननो सान्दोंमोनब्लाबो बिजाबखौ महर होनायाव गोबां जेंना नुजाथिबाय मानोना बिजाब महर होनांगौआबो एसेबां गोरलै खामानि नङा बिजाब होनोब्ला बेसेबांबा पेसनि गोनांथि आरो बेसेबांबा सोदोबनि गोनांथि जाय सोदोबखौनो नागिरब्लाबो मोननो थाङा सोदोबखौ मोननांगौआव लिरनायनि गुबै आयदाजों मिलायनो बिरात गोब्राब मिलायोब्लाबो माब्लाबा समाव गोरोन्थिआ नुजायो जायनि थाखाय गिदिद गिदिद लिरगिरिफोरनि हेफाजाब लानांगौ जायो हेफाजाब मोनोब्लासो खामानिआ जाफुंसार जायो बिनि थाखाय गांसे बिजाबखौनो नाजाब्लाबो हायाखिसै